हांवे तुमच्या रॅस्टोरण्टात ऑर्डर केल्लें जेवण म्हाका पावलें आनी हांवे तें उमळशिकेन उक्तें केलें पूण उगडटाच त्या जेवणांतल्यान एका विशिश्ट पद्दतीचो वास येवपाक लागलो हांव तुमच्या कडेन मागता तुमी तें परत व्हरचें नाजाल्यार बदलून दिवचें